جی گیم نے بہت لوگوں کو متاثر کیا ہے گیم تو پہلے سے ہی کھیلا کھیلتے آ رہے ہیں لوگ لیکن پہلے کا گیم میں اور اب کا گیم میں بہت انتر ہے پہلے صرف ایک نارمل انسان صرف فوننی ہی سے کھیلتا تھا گیم فونی ہی تک تھا لیکن اب نیو نیو ٹیکنالوجی آ گیا ہے تو اب گیم جو ہے کچھ الگ لیول پہ کھیلا جاتا ہے گیم سے لوگ بہت آکرست اب ہوتے ہے اور اب گیم صرف کھیلا ہی نہیں جاتا ہے کھلوایا بھی جاتا ہے پہلے کا لوگ صرف گیم کھیلتے تھے لیکن اب کیا ہے کہ اب گیم کھیلنے میں بھی بہت بینیفٹ ہے گیم سے کھیل کر انسان بہت پرافٹ ہو رہا ہے انسان کو انسان بہت پیسہ کم آ رہا ہے گیم کھیل کر کے اور اب تو اے آئی کا دور ہے تو اے اس اے آئی کا دور میں اب تو اور گیم جو ہے اونچا مقام حاصل کر چکا ہے طرح طرح کا گیم آیا ہوا ہے اور اس گیم کو انسان کھیل کر بہت ہی مطلب بہت ہی اونچا لیول تک جا رہے ہیں نام کما رہے ہیں پیسہ بھی کما رہے ہیں عزت کما رہے ہیں شہرت کما رہے ہیں سب چیز مطلب اس گیم نے پورا دنیا کو ہی اب بدل کے رکھ دیا ہے اور اب گیم آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا لیپ ٹاپ فون کمپیوٹر اب سوسل میڈیا کا زمانہ ہے پورے سوسل میڈیا پب گیم پھیل گیا ہے ہر ایک جگہ گیم مل رہا ہے اور ہر ایک انسان اب کوئی نہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے آ رہا ہے اور اس سے بہت بینیفٹ ہے تھوڑا دماغ بھی کھلتا ہے ٹائم پاس بھی ہوتا ہے کچھ پرافٹ بھی ہوتا ہے